नमस्कार जी मेरा नांऽ सुमित ऐ कड़कयाल दा रौह्ने आह्ला में पैह्लें समां ऐसा हा कि ते बड़ा मुश्कलें कन्नै सामना करना पौंदा केईं बारी असें केह् होंदा हा कि निक्के निक्के हे ते इक बार ओह् स्कूल साढ़े दूर हा ते केईं बारी घरै आह्ले कन्नै बी जंदे हे पर किन्ने बारी जाना छोड़नै ई ते जंदे रेह् जंदे रेह् जंदे रेह् फिर मराज पढ़ाइयां कीतियां जो बी कीता ते अपने चादर हून ते चलो ऐसा समां आई गेदा ते चलो सरकार नै सबकिश अपना सबकिश अच्छा केईं जगह् फिर बी ऐसियां न ते जित्थै अज्जतक हल्ली बी रोड़ नेईं बने दे हैन ते केईं बारी जाना बी पौंदा ते कोई बारी नेईं बी जनोऐ ते चलो ते ऐड्डे दूर केईं बारी ऐसा होंदा कि ऐड्डे दूर जाना ते कि'यां केह् करना ते अपने इ'यां बी अस सनेहा पैह्लें भेजदे हे ते चलो कोई बी कारज़ करना होंदा हा ते अपने बोलदे हे कि हां भई फलानै दे घर ब्याह् बी ऐ जां जो बी ऐ ते चलो अस सनेहा कन्नै गै पजाई ओड़े हे ते नेईं लगदा टाइम केईं बारी जाने गी ऐसा ऐ ते हून ते चलो सरकार नै शिड़कां बी कोल बनाई दित्ती दियां ते केईं बारी ब्याह् कारज़ बी होंदे ते ओह्बी बहुत मुश्कल कन्नै लोक ते आई जंदे पर आपूं बी बहुत ई मुश्कल हा जाना ऐं ते हून ते चलो अजकल बैटरी आह्लीं गड्डियां जां जो बी सरकार नै बनाई दित्ते दा ऐ ते सारा किश सुविधा ठीक होई गेदी ऐ मगर पर केईं बारी खड्डां क्रॉस करियै बड़ी दूर दूर तक्कर हल्ली बी जंदे आं एह् थोह्ड़ी कुतै बल्लै इक होऐ कोई साथी उसी आखना चल नेईं बी होऐ टैम लग्गे ता बी असें कल्ले गै जाना पौंदा